में अखरोट ते बदाम लैने ते तुस मिगी सनाओ अखरोट द'ऊं किस्म दे होंदे ना अखरोट कि'यां किलो न हां तोजे कि'यां किलो हूं बरथा डेड सौ रपेआ ऐ ते अच्छा बदाम अच्छा अच्छा अच्छा बाटर अच्छा अच्छा अच्छा हूं हां अच्छा अच्छा

अबा थोह्ड़ा करो बी अस थोहाड़े कोला लैदे हर बारी हां तुस किल्लो किल्लो पाई छोड़ो एह् गिरी आह्ला पाई छोड़ो बदाम ते इक्क भज्जे दा अखरोट पाई छोड़ो एह् किल्लो किल्लो पाई छोड़ो ठीक ऐ फ्ही